हैलो की हाल छै यौ ठीक छै अपना चलि रहल यए बस तखन कीसभ कए रहल कीसभ कए रहल छी तखन तखन कहै छलहुँ जे कहलहुँ अपनसभके भाषामे की विचार यए मतलब तऽ अपन जे छै मिथिलामे जे छै से केहन तरहक भाषासभ बाजल जाइए जेनाकि बहुत तरहके जिला छै मिथिला तऽ अहाँके समस्तीपुर मधुबनी कनी मनी जे छै से बेगूसराय हँ तैओ जे छै अपन खास मिथिलामे की की केना चलि रहल यए से कहू कतय कतय यौ आ हमरा तऽ लगैए दरभंगामे ओना ठीके ठाक मैथिली यए मधुबनिओ जे छै से अहाँके बढ़िआँ मैथिली मधुबनीमे बाजल जाइए

हँ ई होइते छै तऽ इएह इएह बातपर अहाँ कहू जे दरभंगा बढ़िआँ छै कि मधुबनीके भाषा बढ़िआँ छै से कहू अहाँ मधुबनीके मतलब अहाँके कहैके मतलब मधुबनीके तऽ बढ़िआँ छै एम्हूरका बोलचाल मैथिली सएह ने ह्म्म अच्छा ह्म्म लेकिन लेकिन अहाँ ई बात कहि रहल छियै लेकिन अथी मधुबनीके आदमी ई बातके नहि जे छै स्वीकार करैके लेल तैआर यए ताहिपर मे अहाँके की विचार यए हँ सेहो अहाँके मेन मुद्दा यए बात तऽ यए इहो आ एहि सभसँ जे छै से हटि कऽ कनी अहाँ अगर समस्तीपुरमे आबि जाउ तऽ ओमहरका हमरा हिसाबसँ तऽ नहि लगैए मैथिली बढ़िआँ यए ह्म्म हँ बजैए लेकिन ठेठिए मानि कऽ चलू ओतेक शुद्ध मैथिली जे कहबै सेहो नहि बजैए ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म से बात तऽ यए आ हिंदीके बारेमे की विचार यए हिंदी की केना चलैए अपन मिथिलामे खास कए कऽ दरभंगामे ह्म्म हिंदी चलैए हँ चलू छोड़ू तखन हटाउ ईसभ बातकेँ खतम करू ठीक छै भए गेल ठीक ठीक